हेलो हाँ बाजू अँ सबजी भिन्डी तऽ अभी चालिस रुपैआ किलो छै अँ पैँतिस रुपैआ लेबै अभी तऽ सगरो चालिस रुपैआ चलि रहल छै किएक तऽ बरसाके टाइम छै सबजी सब बहुत महगा आबि रहल छै सबजी सब गाममे होइ नहि छै बाहरसे खरिदके आनै पड़ै छै तऽ आओर कोनो सबजी लेबै आओर कोनो सबजी लेबै तऽ पहुँचै देबै ठिके छै जब अहाँ बेसी कोशिश कै रहल छिए तऽ पचीस टके टमाटर तऽ अस्सी रुपैआ बिकि रहल छै ई ठिके छै आओर किछु चाही कोबी तऽ अभी बहुत महगा मिलत कोबीमे कहबै अहाँ कम बेसी करैलए से तऽ हेतै नहि ठिके छै आलू पैँतिस रुपैआ मिलत हँ एक बोरा अहाँकेँ पैँतालिस किलो भए जाएत पैँतालिससे पचासके बीचमे रहै छै पिआज पचास रुपैआ मिलत नहि नहि सबसे हम बहुत कम रेट लगै रहल छी अहाँ आओर जगह पता करू आओर जगह इहोसे महगा दै रहल छै सबजीमे कोनो शिकाइत नहि मिलत सबजी सब ताजा छै आओर किछु चाही तऽ बाजू सब सबजी हमरालग मिलतै धनिओ पत्ता मिलि जएतै आदमी हँ ठिके छै भए जएतै ठीक छै अहाँकेँ सब समान हम ओजन करबैके बिल बनैके अहाँकेँ वाट्सएप कै दै छी समान भेजबै दै छी अहाँ हमरा पइसा पेमेन्ट कै देबै ठिके छै ठीक ठीक छै राखू